وہ بول رہے تھے کہ ہمیں ایک موبائل کی ضرورت تھی ایک موبائل جو چلا رہے ہیں ابھی اس میں کافی دقت ہو رہی ہے دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس کے لیے ایک موبائل خریدنا چاہتے ہیں اور ہم نے یہ جاننے میں یہ اسمرتھ ہوں کہ کون سا موبائل لوں آئی او ایس لوں یا پھر اینڈرائڈ لوں کیا آپ مجھے سجیشن دے سکتے ہیں کیا جی جی ایڈ لکی اچھا جی اچھا جی اچھا اچھا اچھا میں اچھا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر پرائز کے اعتبار سے دیکھا جائے روپئے کے اعتبار سے تو کون سا بیسٹ رہے گا کوئی ایسا بیسٹ فون جو مجھے لینا ہو اور وہ اس کے لیے اگر ہم چیپ اینڈ بیسٹ کی بات کر رہے ہیں ایسے ہی مطلب بڑھیا بھی ہو کام بھی کرے اور اچھا بھی ہو کم روپئے میں بھی ہو جائے اچھا اینڈرائڈ بہتر ہے تو اینڈرائڈ کی کا کیا فنکشن ہے دونوں میں فرق جو ہم خاص کر کے جاننا چاہتے ہیں دونوں کا فرق کیا ہے اچھا اچھا یہ آئی او ایس کے رن کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا اچھا تو تو میرے خیال سے اینڈرائڈ اینڈرائڈ بہتر ہے ہے نا اینڈرائڈ یا ایپل میں سے آئی فون میں سے جو دونوں میں سے بہتر ہے چلیے بتانے کے لیے شکریہ آپ کا آ رہے ہیں ہم آپ کی شاپ پہ